हमरा लोकनि कलाकार जे छी मिथिलाञ्चलके मानिंद लिअ जे मैथिली भाषा हमर सबके छी अकर जे छै संरक्षणके लेल हमसब स्वतः अपनामे मिल जुलि कऽ चन्दा इकठ्ठा कऽ कऽ अतुक्का जे मैथिली रङ्गमञ्च अछि तकरा जे छै कायम रखने छी अपन पेट काटि कऽ अतुका लोक आओर अतुका संस्कृतिके जे छै साहित्यके जे छै से बचाके अक्षुण कऽ कऽ रखने छथि जे छै से आओर कारण जेना मानि लिअ मधुबनी पेन्टिंग बिश्व भरिमे नाम छै मधुबनी पेन्टिंगके लेकिन अतुका कलाकारके दयनीय स्थिति की छै तऽ ओ बिशेष ध्यान दैके चीज छै कारण की कलाकार अपन पेट काटि कऽ आ आओर ओहि पाइ सऽ समान इकठ्ठा कऽ कऽ तखन जे छै मधुबनी पेन्टिंगके जिया कऽ रखने छथि सिक्की आर्टके जिया कऽ रखने छथि हम मैथिल लोकनि अपन संस्कृतिके बचबैमे एक दोसर सऽ मदद लऽ कऽ चन्दा कऽ कऽ हमसब जे छै अखन तक अपन धरोहरके बचा कऽ रखने छी एहि सऽ बेसी हम की कहब